ترقی اور نشو و نما کے لحاظ سے علی گڑھ ضلعے کو درپیش بہت سارے چیلینج ہیں یہاں پر کہیں نہ کہیں سڑکیں اُس طرح کی نہیں ہیں اچھی سڑکیں موجود نہیں ہیں یہاں پر جگہ جگہ نالے ہیں جن کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پھیلتی ہیں گندگی ہے میونسپیلٹی اپنے ذریعے سے کوشش میں لگی ہوئی ہے لیکن کہیں نہ کہیں بڑے لیول پر ایک بہت بڑے لیول پر ایک چینج کی ضرورت ہے جہاں پر اِن نالوں کی صفائی کی جائے کیونکہ آپ جہاں علی گڑھ میں جائیں گے جگہ جگہ آپ کو بڑے بڑے نالے گندگی نظر آئے گی جس کی وجہ سے آپ کو بہت ساری بیماریاں یہاں پھیلتی ہیں یہاں پر بہت سارے آپ کو جائیں گے شہر میں تو چھوٹی چھوٹی گلیاں ملیں گی بہت بھیڑ بھاڑ ملے گی بہت سارے ڈیولپمینٹ کی کمی ہے یہاں پر ضرورت نہیں ہے بہت سارے میڈیا ہاؤسیز یہاں کُھلنے چاہئیں بہت سارا انفرا سٹرکچر ہے جس کے چینج ہونے کی ضرورت ہے تو یہ سارے چیلینجز ہیں جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو اور الگ الگ دیگر جو بڑے لوگ ہیں جن کو اِس طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے تو یہ ساری چیزیں ہوں گی تو ترقی نشو و نما میں یہ علی گڑھ اور آگے بڑھ سکے گا